ہلو آداب کیا یہ پیراڈائز ریسٹورینٹ ہے جی مجھے ایک آڈر دینا ہیں جی ابھی بول رہی ہوں جی مجھے ایک پلیٹ نوڈلس ایگ نوڈلس اور چکن نوڈلس اور ایک فرائڈ رائس اور موموز میرا آڈر ہیں جی ہاں اسپائسی بھی چاہئیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈسپوزل پلیٹس چمچہ اور کانٹا اور کٹوری جی ضرور دستیاب کریں مہربانی ہوں گی جزاک اللہ